गूड ईव्निंग तो जी पोस्टम्यान ऑफिस से बात हो रही है

तो मैम देखिए आप ना टाइम को अच्छी रखिए उसके लिए जो आप वो देने जाते हो डाक तो उसके लिए आप टाइमिंग बढ़िया रखिए पैकेजींग उसकी अच्छे से रखना जी जी हम आपकी परेशानियों को समझ रहे हें बस थोड़ा बहुत चल जाता है मैम पर क्या है कि जो हम यहाँ पर गाँव में पोस्ट देने वो डाक देने जाते हें तो उस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिए कि अपनी पैकेजींग जो है कहीँ से कटी फटी ना हो जी और जो आप बाइक की बात कर रहे हो मैम तो जरूर आपकी चल रही है उस चीज पर प्रक्रिया जैसे ही एक्सेप्ट होता हे तो आपको वो सुविधा भी जरूर उपलब्ध कराई जाएगी

जी जी आगे से ध्यान रखिए बढ़िया टाइम पर आप अपनी डाक को दीजिए जी ठीक है वेलकम